जिनै फेब्रुवारि नैरोजा जिगु बा जुलाइ नैरोजा नैजि स्नि एप्रिल नैरोजा नैजिसे नैजिब्रै जुन नैरोजा नैजिनै जिबा आगष्ट नैरोजा नैजिथाम